गाँव घरमे कोनो भी व्यवसाय करयके लिए सभसँ पहिले पैसाके जरूरी पड़ै छै आ पैसा भेलाके बाद आदमी कोनो भी व्यवसाय करि सकै छै आओर तकर बाद जगह भी होना चाही आदमीके कोनो भी व्यवसाय करयके लिए तऽ ताहि लए कऽ पैसा भी होना चाही आओर जगह भी होना चाही आओर ओकरा साथ गाँव घरके जे आदमी छै ओसभ भी सहयोग देतै ओकरा साथ कोइ मतलब नहि गड़बड़ी करतै गाँव घरमे एहन सभ भी आदमी होइ छै जे कोइ भी कोनो व्यवसाय करै छै तऽ ओकर पएर खीँचयमे ने गाँव घरके अधिकतर आदमीके हाथ रहै छै तऽ ताहि लऽ कऽ व्यवसाय जे करै छै ओकरा बहुत तरहके समस्याके सामना करय लेल पड़ै छै तऽ ताहि लऽ कऽ व्यवसाय करयके लिए तऽ पैसा तऽ चाहबे करी ओकर साथ साथमे ओहि व्यवसायके बारेमे ओकरा जानकारी भी होना चाही जे हम की करि रहल छियै ई व्यवसाय करयसँ हमरा की आगू फाइदा हैत की नफा घाटा हैत की हैत आगू नहि हैत ओसभ भी सोचि समझि कऽ कोइ आदमी कोनो व्यवसाय करय लेल च चाहै छै कोनो भी व्यवसाय छै तऽ घाटा तऽ नहिए दै छै व्यवसाय दै तऽ छै फाइदे तऽ तात्कालिक दिक्कत होइ छै गाँव घरके आदमी जे होइ छै तऽ ओकर देखै छै जे ई ई व्यवसायसँ आगू बढ़ि रहल छै ई प्रगति करि रहल छै गाँव समाजमे तऽ किछु एहन आदमी होइ छै गाँव समाजमे जे ओकर पाछू देखबैके लिए बहुत चीज करै छै एहि लऽ कऽ ओ आदमी जे छै पाछू तऽ मुड़ि कऽ देखै छै लेकिन ओकरा अपना व्यवसायपर अधिकतर धियान दै छै और कोनो व्यवसाय करयके लिए सभसँ पहिले पैसा चाही पैसा जेना कोइ गौ पालन या बकरी पालन करै छै तऽ ओहिमे पैसा चाही पैसा लगतै ओकर रहयके लेल जगह भी होना चाही ओ गाय पालतै तऽ दूध उत्पादन से भी ओ बहुत प्रगति करि सकै छै ओ भी एक तरहके व्यवसाय ही भेलै दूध बेचि कऽ अपन जरूरतमन्द दूध बेचि कऽ पैसा अयतै पैसासँ फेर अपन काज करतै तऽ ताहि लऽ कऽ कोनो भी व्यवसाय छै तऽ व्यवसायमे कोनो भी प्रकारके घाटा नहि दै छै जेना समूह द्वारा भी गरीब आदमीकेँ लोन दै छै कोनो भी तरहके व्यवसाय करयके लिए दोकान खोलयके लिए या मुरगा पालन करयके लिए या बहुत तरहके दै छै सुविधा सरकार लोन भी दै छै आओर बहुत तरहसँ मदद करै छै आदमीके ताहि लेल व्यवसाय कयनाइ बहुत जरूरी छै व्यवसाय कोनो भी प्रकारके होइ छै करै छै तऽ आदमीके लेल बढ़िएँ होइ छै